कार्यके प्रति हमरा जे छै ओकर अतिरिक्त जे छै खेलैके बड़ा शौक छै किरकेट खेलैके जकर पीछाँ हम जे छै समयसँ फुरसत मिलला कामसँ फुरसत मिललाके बाद जे छे हम किरकेट खेलै छिए किरकेट खेलै लए लए हमरा जे छै मजो आबै छै आओर दोसर छै जे एक्सरसाइज भी भऽ जाइ छै नित्य व्यायाम जे छै इन्सानके जरूरी छै आओर किरकेट ओकरालए सबसँ अच्छा साधन छिए जेकि एकटा व्यायाम भी भऽ जाइ छै आओर जहाँ तक गप छै माथाके जे छै डिप्रेशन भी दूर भऽ जाइ छै खेलना जीवनमे जरूरी छै ओ खातिर ई एहन चीज भेलै खेल जकरासँ कि शारीरिक रूपसँ मानसिक रूपसँ दुनू रूपसँ स्वस्थ भऽ जाइ छै इन्सान आओर ई क्षेत्रमे जे छै धियान देना चाही सबके व्यायामके बारेमे सोचना चाही कामसँ फुरसत मिललाके बाद सुबह शाम खेलना चाही आओर खेल बहुत बढ़िआँ एकटा एक्जाम्पल छिए जेकि विद्यार्थी जे छै जँ ई करै छै या जे भी बूढ़ बुजुर्ग जे भी छै हल्का हल्का खेललासँ बढ़िआँ रहै छै